ہیلو میں نوئیڈا سے بات کر رہا ہوں میری دو بجے کی فلائٹ ہے تو کیا آپ کے یہاں کوئی آٹو یا ٹیکسی دستیاب ہے جو مجھے اُس وقت تک ایئر پورٹ تک پہنچا دے ہاں ٹھیک ہے لیکن مجھے ذرا جلدی نکلنا ہے مجھے گیارہ سارے گیارہ بجے تک یہاں سے نکل جانا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیجیے ٹھیک ہے شُکریہ